मां हीअं त बचपन खां वठी जाम गेमियूं खेॾियूं आहिनि ऐं बचपन खां वठी जेकियूं बि रांधियूं असां खेॾिया आहियूं उहा इनोवेटीव ही हुयूं सभिनि खां अलॻि ई हुयूं जीअं जेको असांजे माउ पीउ असांखे सेखारेयो अथईं उहो सभु इनोवेटीव ई हूंदो आहे ईअं त पर हाणे मां इनोवेटीव गेम में हिकु सुपर मारियो नाले जी हिकु गेम आहे उहो ॾाढी इनोवेटीव गेम आहे जाम अलॻि गेम आहे उहा ऐं उहा पॉपुलर बि ॾाढी आहे उहा गेम नंढनि खां वठी वॾा उनखे ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि उहा छोकी हिकिड़ी विडियो गेम आहे तॾहिं उहा ॾाढी पॉपुलर गेम आहे जीअं जीअं हुनमें असां लैवलियूं पार कंदा आहियूं गेम में त असांखे ॾाढो मजो ईंदो आहे ऐं टाइम जे हिसाब सां ई उहा गेम सुठी लॻंदी आहे हाणे बि अगरि असां हुनजी बराबरी में पब्जी खेॾूं या कहिड़ी बि ॿियूं पज़ल गेमूं खेॾूं या कहिड़ी बि विडियो गेमियूं खेॾूं त हुनजी बराबरी में सुपर मारियो जाम ॾाढी बैस्ट गेम आहे ऐं हुनखे ई मां इनोवेटीव गेम चवंदमि